मॉबायल फोनाचे सावन आमकां जायते उपयोग जातात तेचेर आमी खूब तरांच्यो गेमी खेळपाक शकतात कांय जाण भुरगे तेंचेर मॉबायलाचेर वेगळे वेगळे तरांचे गेम खेळटात आनी आमकां विडीयो पोवपाक मेयटात एप्स न जायते आमकां एप्स घेवपाक मेयटा जशे की वॉट्सॅएप स्नॅपचॅट इंस्टा आनी कसले कसले आमकां एप घेवपाक मेयटात तशेंच आमकां मुवीस घेव मुवीस पोवपाक मेयटात सिरयल्स पोवपाक मेयटा आनी कोविडाच्या टायमार देकीत आमकां जेन्ना आमकां शाळेंनी वसपाक मेळणा आशिल्लें तेन्ना लेगीत आमी मॉबायलाचो उपयोग कोरून उपयोग कोरून आमी मॉबायलाचेरूच ऑनलायन क्लासी जॉयन करतालीं आमकां आतां जी आतां हांव सर्व आतां हीच सद्द्या जी सर्वे चल्ल्या ती देकीत हांव मॉबायलाचेरूच दिता आं देखून आमकां हेजेर मॉबायलाचेर भायलें वातावरण कितें आसा तें लेगीत आमकां मॉबायलाचेरूच कळटा आमकां वेगळे वेगळे तरांचे फोटो आमी एका मॉबायलाचेर काडपाक मेळटात अशें खूब तरांचें कितें कितें आमकां मॉ ये मॉबायलाचेर करपाक मेळटात थोडी भुरगीं थेटरांनी वोसनासतानाच मॉबायलाचेर खूब वेळ बसोन टी तेंकां घराडेन बोसोन पिच्चरां पोळोवपाक मेळटात तशेंत गेम्स गेम्सूय बीन खेळपाक मेळटा हांव बीन मॉबायलाचेर खूब टायम गेम खेळटा कितलोय बेजार जरी येयलो पूण मॉबायलाचेर गेम खेळपाक बेजार येयना आतां जर आमकां कोणाकूय भायले देशान फोन मारपाक जाय जाल्यार आमी रोखडोच हे मॉबायलाचेर फोन मारपाक शकतात पयलींचे काळान जेन्ना कोणाचेच कडेन फोन बीन नाशिल्लो तेन्ना ते लोक पत्र बरोवन तेंकां धाडटाले पूण टी एक गोश्ट तेंच्या कडेन पावता म्हळ्ळ्यार खूब तेंप लागतालो आतां ह्या जनरेशनाक आमकां जेन्ना मॉबायल मेळ्ळें तेन्ना आमी ह्या देशांतल्यान दुसऱ्या देशाक फोन रोखडोच लावं शकता आनी जी कितें खबर आसा ती आमी तेंकां रोखडीच कोळोंक शकतात कांय जाण आपल्या सोयऱ्यां कडेन आनी शेजाऱ्यां कडेन सुद्दां मॉबायलाचेर आपल्याक जाय त्यो गोश्टी उलोवंक शकतात कितेंय सम तुमकां जायें ऑर तुमकां कितें सम तर सांगपाक जायें तें लेगीत आमी मॉबायलाचेर सांगपाक शकतात आतां लेगीत जेन्ना आमकां समज कितेंय एक आमची मॅमरी म्हुणून समत तर दवरपाक जाय जाल्यार सुद्दां आमी तें मॉबायलाचेर एक विडीयो कोरून आमी दवरतात कारण तें आमकां ईन फ्युचर तें आमकां पोळोवपाक मेळटा मॉबायलाचेर दवरलें जाल्यार म्हणन कांय जाण खूब तरांचे अशे विडीयो काडटात थोडे आपल्याक जाय तितले अशे टायमाचेर काडटा मात तुमकां खंयंचो मुमेंट समत तो तुमकां यें असो तुमकां जाय तसो तो दवरपाक समत तर गेलीं तशें थोडी दवरतात